मेरे अनुसार नृत्य के बारे में मेरी कोई भी गलत धारणा नहीं है क्योंकि नृत्य अपनी जगह की संस्कृति को दर्शाता है और नृत्य एक ऐसी कला है जिसको करने से मन को खुशी मिलती है और नृत्य में हम अपनी संस्कृति की ओर बढ़ते हैं